جى ميرا ٹرانسليشن سے زيادہ تعلق نہيں رہا ہے ليكن مجھے ايسا ايک با ایک مرتبہ كرنے كا ٹرانسليشن كرنے كا موقع ملا تو ميں نے اردو ہندى سے اردو ميں ٹرانسليٹ كيا جس كا مجھے پرسنلى چيزوں مطلب پرسنلى بہت سارى چيزوں كا سامنا كرنا پڑا جيسے كہ اس پر كافى ڈيفيكلٹ ورڈس تھے ہندى ميں تو مجھے اردو ميں كرنے كے ليے بڑا بڑى مشقت كرنى پڑى تو يہ پہلا تجربہ تھا جو بہت اچھا رہا ميرے ساتھ اور كافى مزہ بھى آيا تھا كہ نئى چيزيں جب كرتے ہيں تو كافى اچھا لگتا ہے